मैं घूमने के लिए एक हफ्ते के लिए बाहर निकलता हूँ टूर पे जाता हूँ तो कहीं भी साइट पे चलता हूँ तो मैं बाहर की चीज़ें ज़्यादातर यूज़ नहीं करता हूँ तो अपने घर पे तैयारी होने के बाद मैं आप मैं मैं अपना जो है कि अपने घर का ही जैसे कि ये भुने हुए चने और मीठे में अपना गुड़ से मीठा दाना होता है मैंने चने में मीठा डालना पसंद करता हूँ और कुछ जब मीठे से मैं ऊब जाता हूँ टहलने में तो ये ताकतवर के लिए चना बहुत अच्छा होता है और जैसे कि मेरे पास मूंगफली के दाने देसी घी से भुने हुए होते हैं उतने में नमक की मात्रा डाल लेता हूँ तो जब जब मुझे भूख लगती है बाहर की चीज नहीं खाता हूँ अपना शरीर फिट करने के लिए मैं चना यूज़ करता हूँ और या मूंगफली के दाना यूज़ करता हूँ इससे मेरा एनर्जी बनी रहती है शरीर में या पहाड़ों पे हो या कहीं भी हो या कोई के सफ़र में या ट्रेन में हो तो ये चीज़ें मुझे खाने में अच्छा लगता है और अपने शरीर को फिट रखने के लिए मैं चने और रोटी और नमक यूज़ करता हूँ और जैसे कि जब मुझे मेरे पास एक हफ्ते बाद जब खत्म हो जाती है लास्ट में दो दिन बचे हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है मैं कहीं भी मार्केट में चना ही खरीद लेता हूँ या भेलपुरी खा लेता हूँ लइया मिला के और नीबू का यूज़ करता हूँ ताकि नीबू की एक काम ये करता है कि एक शरीर में बना के देता है इसलिए मैं नीबू पानी का यूज़ कर लेता हूँ और मैं कोल्डडिंक और ये अपना ये यूज़ नहीं करता हूँ बस यही है कि खाने में खान पीन का आप बाहर जो है शरीर को फिट रखने के लिए ये करते हैं और मैं यहाँ अक्सर जंगल में जाता हूँ तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ जैसे कि गाँव में सतुआ बनता है तो शरीर को फिट करने के लिए गुड़ और सतुआ का इस्तेमाल करते हैं तो आपका शरीर फिट रहेगा और प्लस शरीर का अपना एक मेन्टेनेन्स बना रहता है इसलिए हाथ की चीज़ें जो है चना है सतुआ है इसका उपयोग करें बाहर की चीज़ें खाते हैं तो आप शरीर आप फिट नहीं रख सकते और ये भी है कि खान पीन अगर बढ़िया आपका है तो शरीर फिट रहेगा मेरी आज पचास साल की एज है मैं अपना शरीर फिट रखता हूँ इन्हीं की बदौलत की चना और मूंगफली दाना और सत्तू जौ जौ का यूज़ करता हूँ गुड़ का यूज़ करता हूँ करता हूँ मुझे अच्छा लगता है मेरा शरीर फिट रहता है